हमर इसकुलमे एकबेर मतलब खेलके आयोजन भेल छलै जाहिमे कि तऽ हमर सबकेँ इसकुलके आओर दोसर इसकुलके मतलब पार्टिसिपेट भेल छलै जाहि मे हमहूँ हिस्सा लेने छलहुॅं खेलमे दोसर इसकुल वाला सबकेँ विपक्षमे जे खेल छलै कबड्डी ओहिमे ने बहुत नीक लागल हमरा आओर यादगारो रहल ओ खेल खेलेलासँ कियाकि दोसर इसकुल वला जे विद्यार्थी सब जिनकर सबके साथ हमर सबकेँ मतलब खेल छलनि हुनका सबकेँ ने हम सब हरा देने छलियनि आओर ओ खेल से बहुत नीक सीखो मिलल छलय आओर मतलब नीक लागल छलए ओ खेल खेलेलासँ आओर यादगार एहि दुआरे अइ कियाकि ओ खेल हमसब जीतल छलहुॅं बहुत मेहनतसँ